हाँ सर नमस्कार जी आप बैंक से बोल रहे हो ना बैंक मैनेजर

हाँ हाँ तो सर मैं भी क्या अपनी यहीं से ही वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ मैं भी बैंक मैनेजर हूँ लेकिन जो जो कि सर मुझे क्या है लोन चाहिए मुझे कार के लिए तो इसके लिए मुझे ये बात करनी है कितने दिन में मंज़ूरी मिल जाएगी जी सर मुझे बीस तक चाहिए बीस लाख रुपये तक का लोन चाहिए कार के लिए अच्छा सर दो दिन में हो जाएगा हाँ देखो सर वैसे देखो पिछला तो कोई भी लोन अभी बाक़ी तो है नहीं पहले लिया था इसको जो है कंप्लीट हो चुका है वो अभी जो बाक़ी लोन कुछ भी नहीं है और भी कोई अलग से लोन नहीं चल रहा है कोई भी तो इस वजह से हो वो जल्दी हो जाना चाहिए सैलरी अच्छी है सर मेरी ऐटीटी एट ट्रिपल ऐट है आठ सौ अट्ठासी है जो पैन कार्ड की और लिमिट है वो भी काफ़ी है और जो उसकी जो वैल्यू है वो भी अच्छी है अच्छा तो सर वो ठीक है तो और मुझे और भी कुछ लाना है क्या आधार कार्ड जो है बैंक पासबुक ऐ पैन कार्ड वग़ैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट्स अच्छा अच्छा मुझे कार के लिए जो अच्छा जो कार की जो फाइल बनाई है उसके लिए उसकी फाइल ले कर आना है हाँ हाँ सर मुझे कार के लिए लोन चाहिए था हाँ तो वो तो नहीं हो वो सर हम ने सेलेक्ट कर रखी है कि कौन सी बाइक लेनी है वो सॉरी कौन सी कार लेनी है ठीक है सर मैं आता हूँ बैंक में ठीक है ठीक है साहब धन्यवाद